शिक्षा ने कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं को बहुत ही प्रभावित किया है जैसे कि शिक्षा हम लेते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं हम सांस्कृतिक प्रथाओं आदि इन सब के बारे में बहुत कुछ हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और हम शिक्षा के दौरान अब पहले से इस जवानी में हम थोड़े बहुत परिवर्तन कर चुके हैं जो कि हम सांस्कृतिक प्रथाएं तो मनाते ही हैं लेकिन हम उन से प्रभावित भी होते हैं हम उन के बारे में जान कर हम बहुत प्रभावित हुए हमारी अब पिछले ज़माने से अब इस ज़माने में जो ये बहुत परिवर्तन हो चुके हैं और इस से हम सांस्कृतिक चीज़ें सीख कर हम बहुत प्रभावित होते हैं